हमें जो सबसे ज़्यादा है वसंत ऋतु पसंद है वसंत ऋतु मतलब पतझड़ क्योंकि उस मौसम में जो है सारे पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं और नए नए पत्ते जो है आते हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं और उसी समय जो है हल्की हल्की हवा चलती है ना ज़्यादा उस समय गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंडी रहती है वो जलवायु हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जो पेड़ों में होते हैं बोर आते है आम में जो फूल आते हैं तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है इसलिए जो है हमें मेरे हमारे जो पसंदीदा मौसम में से वसंत ऋतु बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें गर्मी नहीं लगती है और मौसम बहुत ही सुहाना और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस पर